हांव आयफोन नाजाल्या सॅमसंग मोबायल घेवपाक सोदता म्हजे कडेन देड लाख रुपया आसात पूण खंयचो घेवं तें म्हाका कळना ताका लागून हांवें हे दोन लाख वाचले तातूंन म्हाका कळ्ळें की सॅमसंगांचो जो कॅमरा आसा तो आयफोनाकाय बरो आसा आनीक जेन्ना हांव सॅमसंगांचो कॅमरा आनीक आयफोनाचो कॅमरा दोगांची तुळा करता तेन्ना सॅमसंगाचो कॅमरा आयोफोनाकाय बरो आसा जेन्ना सॅमसंगान काडिल्ले फोटो हांव एडीट करपा खातीर खंयच्याय सॉफ्टवेरान घालता तेन्ना ते चड बरे तरेन एडीट जाता आतां आनी आयफोनान काडिल्ले फोटो चड बरे तरेन एडीट जायना हें म्हाका कळून आयलें दुसरें म्हटल्यार जर हे दोनूय फोन उदकान पडत जाल्यार ते दोनूय फोन बेस बरे तरेन तिगून उरता तांकां कसलोच दोश येयना हें म्हाका कळून आयलें ते मानान हे दोनीय फोन बरे आसात पूण जेन्ना तांचे सॉफ्टवेअरा बद्दल हांवें अभ्यास केलो तेन्ना म्हाका कळून आयलें की आयफोनाचो जो सॉफ्टवेअर आसा तो खूब बरो आसा आनी ताकाच जगभर आयफोनाचे फोन लोक वापरता पूण त्या मानान पळोपाक गेले जाल्यार सॅमसंगांचेंय जें पळय फोन्स आसात आनी सॉफ्टवेअर आसात ते खूब बरे आसात ताकात लागून आयफोनाक जर कोणूय टक्कर दिवं शकता जाल्यार तो सॅमसंग आसा हेंय म्हाका कळ्ळां जेन्ना हांव स्किमी बद्दल पळयता तेन्ना सॅमसंगाची आनी आयफोनाच्या फोनाचेर तो दोगांयचेरूय समान स्किमी म्हाका पळोवपाक मेळटात जाचे वरवीं हें जर हांव तो फोन इंस्टोलमेंटाचेर घेता जाल्यार थंयसर म्हाका खंयचो फोन बरो पडटलो हें जेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांव खंयचोय फोन घेवं बँकेचो एक ठारायल्लो इंनट्रस्ट आसता तो म्हाका फारीक करचोच पडटा त्या मानान हांव इंन्स्टोलमेंटाचेर घेवपाकूय तयार आसा आतां हांवें जेन्ना पळयलें तेन्ना म्हाका ते सॅमसंगांन आनी आयफोनाचे जे मॉडल आसा पळय तातूंन भितर खंयचो घेवचो हो म्हाका प्रश्न पडिल्लो जेन्ना हांवें सामकें आधुनीक आनी लेटस्ट जेन्ना मॉडल पळयले तांची जेन्ना हांवें तुळा केली तेन्ना म्हाका कळून आयलें की दोनूय फोन एकसमानूत आसात आतां खंयचो वापरचो कोणाची यूजर इंटरफेस आसा ती बरी आसा हें जेन्ना हांव पळोपाक लागलो तेन्ना म्हाका कळून आयलें की आयफोन जो आसा पळय ताचो यूजर इंटरफेस चड बरो आसा सॅमसंगाकाय आतां हीं जेन्ना हांव दोनीय आर्टिकल्स वा लेख वाचतालो तेन्ना म्हाका हांच्या दोगांयची तुळा जेन्ना पळोवंक मेळ्ळी तातून भितर म्हाका आयफोनाचो सॉफ्टवेअर एकदंरीत ताची जी फील आसा ती तेच तरेन तांचो रिवीव आसा तो म्हाका खूब आवडलो जेन्ना हांव सॅमसंगा बद्दल पळोवपाक वता तेन्ना तांचोय सॉफ्टवेअर आनीक एकंदरीत तांचें पर्फोरमेंस बरें आसा आतां बरें आनी वायटाचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना आयफोन जो आसा ताचो सॉफ्टवेअर जो आसा तो दुसरे कडेन खंयसरूय सपोर्ट करिना तांचें स्वताचें एप्लिकेशन्स आसतात ताका लागून हातून मातसो म्हाका फाटीं रावचो पडटा तेच तरेन जेन्ना हांव सॅमसंगा बद्दल जें पय कॉन्स आसात ते पळयता तेन्ना म्हाका कळून येता की सॅमसंग जो आसा तातून भितर ताचे जे पळय पार्ट्स आसात ते खूब म्हारग आसात आनी तांची जी पळय सरवीस आसा ती सरवीस खूब स्लो आसा त्या मानान जर हांव पळोवपाक गेलों जाल्यार बरें वायट जेन्ना चिंतता तेन्ना हांव आयफोनूच घेवपाचो निर्णय घेता